ई पंखा जे हम लेलियै रहय से दू हजारमे लेलियै रहय उषा कमपनीके पंखा छै बड़ नीक पंखा छै एहिमे बिजलियो के कम खपत होइ छै आ की कहै छै बड़ बढ़िऑं हबो दै छै एकर कम्पनी बड़ बढ़िऑं छै हम सब बहुत दिन भए गेलै ई पंखा लेला यूज केलियै रहय हम ई पंखाके तीन साल भऽ गेलैया एहि पंखा के अखन तक पंखा ठीक छै ओहिना छै अहूँ सब लेल तऽ बड़ नीक होयत ई पंखा